जों गामियाव सोरबाफोर आथिं आखाइ बायोब्ला जोङो बेखौ नुनानै बोखांनानै लाङो आरो नायो बिनि आथिङा लोरिदोंबाथ' जोङो लोरिनायखौ अजानाव लाङो अजाया बिदिनो मुलि गोथां जावोन खालामो नानानै फुन्नानै होयो मुलिखौ होनानै जेरेम खानानै होयो बिदिनो अजाजों हामथाराबा दाक्थारनाव लाङो दक्टरा बिदिनो नायो मुलि होयो बिजि होयो मलम थलम फुन्नानै होयो जोङो न'आव लाबोफिनो आरो नायो बेन्देत खाना होनायखौ जों बिदिनो पन्द्र' दिनसो थानानै खेवनानै नायो लासै लासैनो बिदिनो बेनि आथिं लोरिनायखौ खेवनानै नायो हामथाराबा जोङो अजाखौनो हमफिनो अजाया बिदिनो नायै नायै सानफा एफा मोजां खालामलांनो नाजायो आरो बिदिनो जोङो फाहामथाय लायो